हम सबके मिथिलाञ्चलमे मधु श्रावणी पावनि बहुत शुद्ध मानल जाइ छै ताहिमे हम सबके बहुत विधि विधान छै ओहिमे बहुत विध करऽ पड़ै छै जेना कि पूरी पकबै लए पड़ै छै के फुलाबै लए पड़ै छै गौरके पूजै लए पड़ै छै हम सबके की कहै छियै कोसके लएके लएके हम सब गौरके पूजै छियै कुसुमके फूल से पूजै छियै हम सबके कि अरिपन करै लए पड़ै छै बहुत सुन्दर से गीत गाउन गाबै छै हम सब हकार पारै छियै एक दूसरेके से अंगनोमे आबै छै हँसै छै गाबै छै हम सबके पावनिमे बहुत नीक लागै छै ओहि पावनिके नाम छियै मधु श्रावणी दोसर मिथिला धामके एक टा पावनि बरसाइत भी बहुत पवित्र मानल जाइ छै ताहिमे हम सब पाँच टा फूल फल आओर पाँच रङ्गके फल सब पूरी सब बनबै छियै सबके अक्षत सब सब दै छियै ओकरोमे गौरी पूजल जाइ छै पाँच टा हकार पारिके जतेक हम सबके समाजमे जे रहै छै दू टा तीन टा पैघ सब लोक सबके बजाके गीत गाउन सब किछु होइ छै फेर बहुत सुन्दर से गीत गाउन गाबै छथिन सब बैसे छथिन ओहिमे नीक लागै छै तहन की कहै छै बरसाइत पूजा होइ छै बरसाइत पूजाके पाँच टा महिलाके बजा कऽ ओकरा खुआबैयो लए पड़ै छै हुनका दै लए पड़ै छै खाना सब खाए छथिन बैसै छथिन आओर पूजा होइ छथिन हम सबके घरमे जतबै सवासिन सब आबै छथिन सेहो सब बैसै छथिन गाबै छथिन हँसै छथिन आओर सब नबका नबका कपड़ा सब पहिरै छथिन ओहि पावनिमे ओहि पावनिके बहुत पवित्र मानल जाइ छै हम सब तऽ मिथिलांचलके मैथिली भाषामे गीत गाओल जाइ छै सांस्कृतिक भाषाके वातावरण ओहिमे बुझल जाइ छै नीक जकाँ अपन समाजके मान बढ़ै छै मिथिलाञ्चलके ब्राह्मण परिवारके हम सबमे जतबै जाति पैघ जाइत रहै कि छोट जाइत रहै बरसाइतके बहुत पवित्र मानल जाइ छै ओहि पावनिमे पतिके लम्बा उमरके लिए भगवान से बड़ से माँ बड़ जे छथिन गाछमे जे हम सब पानि जे जल जे चढ़बै छियै अपना पतिदेवके लिए हम सब ईश्वर से प्रार्थनो करै छथिन कि हे प्रभु हमर पतिके लम्बा उमर दौथ एहेन पवित्र पावनि बरसाइत छियै दोसर तऽ मधु श्रावणी छेबै केलखिन हमर मिथिलाञ्चलके प्रसिद्ध पाबैन छिएन